मूंखे सिलाई करण जे लाइ घणा ई किताब आहिनि पर हुन मां हिकु ॿ किताबु मुंहिंजो ॾाढो पसंदीदा आहे जंहिंमें क़िस्म क़िस्म जा भर्थ भरण जा तरीक़ा सिखायल आहिनि उहो मां काफ़ी सालनि खां कमु आणींदी आहियां जॾहिं बि मूंखे कोई ॿारनि जे कपिड़नि ते कोई नंढो भर्थ भरिणो हुजे नंढनि चोलनि ते कोई टांका कढिणा हूंदा आहिनि त उहे सुहिणा टांका हुन मां ॾिसी करे मां ठाहींदी आहियां मूंखे उहे टांका ॾाढा वणंदा आहिनि कपिड़ो जेको आहे हुनखे सूंहं ॾेई छॾींदो आहे ऐं असांजे में लॻंदो आहे की हथ जो ठहियल कारीगरीअ जो वधीक ई सुठो लॻंदो आहे इहो किताब मूंखे ॾाढा हुनराइता लॻंदा आहिनि ऐं मां चाहींदी आहियां कि हिन मां कुझु न कुझु पई कुझु न कुझु सिखां ऐं नयूं नयूं पई ॻाल्हियूं ठाहियां यूट्यूब ते बि अॼु कल्ह काफ़ी कुझु सेखारियो वेंदो आहे मां उहे बि हलाए करे चैनल उन मां बि नयूं नयूं ॻाल्हियूं जेका सिबण जूं आहिनि उहे पिणि मां सिखंदी आहियां मां हिन पंहिंजी कला खे हुनराइण लाइ जेके मुंहिंजे हथ जूं ठहियल शयूं नयां नयां इजाद हथ सां ठहियल बटण कीअं कपिड़नि मां बटण पाण ठाहे सघिजनि था कीअं रीबीना बकल मथे में पाइण आहे कपिड़नि मां कीअं ठाहे सघिजनि था मां पंहिंजे हुनर जो प्रचार करण लाइ जिथे नंढा नंढा सेमीनार या त किथे कुझु मेला हूंदा आहिनि हुते स्टॉल मिलंदा आहिनि त मां पंहिंजे हुनर जी पहचान कराइण लाइ हुते मूं वञी करे पंहिंजो स्टॉल लॻाईंदी आहियां ऐं पंहिंजे हुनर खे जी प्रचार बि कंदी आहियां